हँ हैलो क़हियौ जी पहिने तऽ अहाँ अपन नाम क़हियौ जे अहाँके की नाम भेल तऽ जी अहाँकें वोटर लिस्ट मे नाम भेलै हँ तऽ जी अहाँके बी एल ओ जे रहय अहाँके से एलै रऽ ओकर अथी ओकर दै लए रिसिविंग देखियौ वोट पहिलुक बेर अहाँ गिरबय लए जाइ छियै अहाँके तऽ नहि हैत पता समझि लिअ आधार कार्ड लागै छै आधार कार्ड के नम्बर लागै छै तेकर बादसॅं राशन कार्ड लागै छै पहचान पत्र अहाँकेॅं मिलिये गेल हँ हँ जाय परत भीड़ तऽ अहाँके कतय अहाँ वोट गिरेबै ओ बूथ कतुका छियै के ओतुका पोलिंग करतै के की करतै ओ देख लै छियै तकर बाद अहाँकेॅं कहै छी हँ लाइन मे लागऽ परत आर कोनो बात एहन जे अहाँके नहि बुझल हुए अहाँ पहिलुक बेर वोट गिरा रहल छियै तऽ लोकके नहि बुझल रहै छियै जे दू चारि बेर गिरबै छै ओकरा तऽ बुझल रहै छियै अहाँकेॅं तऽ नहि हैत बुझल तऽ अहाँ जे वोट गिरेबै तऽ अहाँ ओतऽ मशीन रहै छै या वालेटो पर गिरबै छी या मशीने पर ज़्यादा सभ गिरबै लागलै हँ तऽ मशीन पर आब जेकरा दय कऽ यऽ ओकरा अहाँ वोट देबै हम तऽ नहि बता सकै छी अहाँ केकरा देबै वोट हँ एगो पूर्जी रहय छै ओ पूर्जी पर जेकरा अहाँ वोट देबै ओकर मोहर रहै छै ओ मारिक ओकरा मोड़िके अहाँ बक्सा रहै छै ओ बक्सामे कऽ देबय तेकर बाद ओ जमा हेतै तकर बाद ओ जे होइक हेतै ओ अगलिका बात छियै नहि दिक़्क़त नहि हेतै आ आ दिक़्क़त नहि हेतै आ भीड़ भाड़क काम छियै सभ जनता हेतै तब कनि मनी दिक़्क़त तऽ हेबय करतै लाइन मे लागतै ककरो जल्दी भए जेतै ककरो लेट सॅं हेतै हैअं फेरसॅं क़हियौ तऽ नहि नहि अहाँके साथ तऽ जाय सकैया मगर अंदर वोट गिरबै बेरा नहि जा सकैया नहि नहि से सभ नहि दिक़्क़त से सभ ठीक रहै छै ओना काल्हि खना हम जे छै से आब बूथे पर रहबै अहाँ आबू शेषमनी बूथ पर हम बूझि गेलिय अहाँ वोट गिरेबै ठीक छै राखूँ आब काल्हि खना गप हेतै बूथ पर